हलो हलो हा हा हा आशीर्वाद पालर आहे अच्छा अच्छा हम्म अच्छा

हा हा

हा ॾिसो सभिनिनि खां जीअं नॉर्मल में अगरि अचूं था त पहिरीं फ्रूट फ़ेशियल आहे असां वटि हान त फ्रूट फ़ेशियल जा असां वटि अठ सौ रुपया चार्ज आहिनि ठीकु आहे हा हुनखां पोइ हिकिड़ो ऑक्सीजन फ़ेशियल करे आहे हू तमामु सुठो अथव हा जेको तव्हां चयो पिया न कि ऑक्सीजन फ़ेशियल मतलबु जेको त तमामु सुठो तव्हांखे फ़ेशियल खपे त हू ऑक्सीजन फ़ेशियल आहे हू आहे ॿारहं सौ रुपया ठीकु आहे हुन में तव्हांजो मतलबु फ़ेशियल थियण खां पोइ न जेको ग्लो ईंदो न हू तमामु सुठो ग्लो ईंदव हा तव्हां तव्हां ख़ुदि महिसूसु कंदा हुनखे करण खां पोइ ॾाढो सुठो फ़ेशियल अथव हा हिनसां गॾु पहिरीं असां ब्लीच कंदा आहियूं ऐं हुनखां पोइ ही फ़ेशियल कंदा आहियूं हा हम्म हम्म

हा हा हम्म मेकअप हलियो आहे हा हा हम्म ॾिसो करिशमा जेको तव्हां ॿुधियो आहे न उहो सभनिनि खां बेस्ट अथव हा पोइ तव्हांखे ॿियो कुझु मतलबु ॾिसण जी ज़रूरत काने ई आहे हान हा हम्म हम्म हिन में असां ॾिसो कंपनी जेकी यूज़ कंदा आहियूं असां मेक कंपनी यूज़ कंदा आहियूं सुठे में सुठे कंपनी सुठी यूज़ कंदा आहियूं हिन में हान ऐं अॼुकल्ह छा मशीनुनि सां थींदा आहिनि एयर ब्रश ई सभु बि असां यूज़ कंदा आहियूं हान हा त हिन हम्म नेचुरल थींदो आहे हा हा चेंज लॻंदी आहे हा हा न न न हा नेचुरल हम्म लॻियल हुजे हा त इअं ई लॻंदा त तव्हांखे इअं लॻंदव कान कि असां इअं मतलबु थोपे छॾियो आहे कंहिं जे मथां न हा असांखे उहा ॻाल्हि हम्म हा हा

वही क्रेक बि थी सघे हू पसीने में वही थो वञे सॼो हान लेकिनि ई जेको असां कंदा आहियूं न ही एयर ब्रश वारो थींदो आहे एयर ब्रश वारे में तव्हां पसीनो अचे त हू हुनखे कंट्रोल करे वेंदो आहे मतलबु इअं थोपियल काने न एक्चुली जेको आहे जेको मेकअप कंदा आहियूं हा एयर ब्रश हूंदो आहे मशीनुनि सां थींदो आहे त हिन में इअं थोपियल त आहे कान कि हा वही वेंदो हान त ही तमामु सुठो वारो अथव हा हिनजा जेका चार्ज़िस आहिनि असांजा पंजीह हज़ार रुपया आहिनि हम्म हा

हा ॾिसो हिकिड़ो मां तव्हांजे लाइ ॾिसो एतिरो करे सघां थी मां तव्हांजे लाइ एतिरो करे सघां थी कि मतलबु हिन फ़ेशियल सां गॾु तव्हांखे जीअं थ्रेडिंग थी अपर लिप्स थियो ऐं ब्लीच थियो ही मां तव्हांजो इंक्लूड करे छॾंदसि ठीकु आहे हा बाक़ी अगरि तव्हांखे फ़ेस वेक्स कराइणी आहे त फ़ेस वेक्स जा चार्ज़िस अलॻि लॻंदा हू ॾिसो असां हिन में कान करे सघंदासीं हा हम्म हा हा हा हा हा ही ही सभु चार्ज़िस अलॻि थींदा न ही सभु मेकअप में इंक्लूड कान थींदा आहिनि कुझु बि हींअर मां ॿुधायो तव्हांखे पंजीह हज़ार मेकअप जो हा हा जेको तव्हां प्री ब्राइडल कराईंदा न जीअं म महीनो अॻु जीअं थोरो कराइणो थो पवे न हा त हू तव्हांखे अलॻि सां करिणो पवंदो हू प्री ब्राइडल जा पैकेज ई अलॻि थींदा आहिनि हान तव्हांखे छा छा खपे हू तव्हां सॼी अची करे लिस्ट ॾिसिजो कि तव्हांखे हिन में खपे छा छा पहिरीं ॻाल्हि त हान त हुनजे हिसाब सां ही असां सभु अघु कढी करे तव्हांखे ॾींदासीं ठीकु आहे हम्म हा मां तव्हांखे हिन तव्हांजो हीअं ई वॉट्सअप नंबर अथव जीअं तव्हां ॻाल्हायो पिया हान त मां तव्हांखे पंहिंजी करंट लोकेशन मोकिले थी छॾां मेन हज़रतगंज में ही अथव तव्हांखे घणो अंदरि अंदरि किथे कान वञिणो अथव हज़रतगंज में ही अथव हिते ईंदा तव्हांखे ॾाढो आसानी सां मिली वेंदव ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे यूज़ करे हा न जेको तव्हां पसंदि करो अगरि तव्हां थ्रेड सां कराइण चाहियो था त थ्रेड सां कराए वठंदासीं अगरि तव्हां वेक्स हुन वेक्स सां कंदा त वेक्स सां बि थी वेंदो जेको तव्हां चवंदा थ्रेडिंग जा चार्ज़िस फ़िफ्टी रुपीज़ आहिनि

अपर लिप जा हा हम्म हम्म ठीकु आहे फ़ेशियल जा मां तव्हांखे हज़ार रुपया ॿुधाया न हम्म हम्म हम्म

हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा चलो ओके ओके जय झूलेलाल